नमस्ते साढ़े पैह्लें जनवरी म्हीना आइंदी मकर सक्रांत मकर सक्रांति गी अस खिचड़ी मनसने आं पूजा करने भगवान दी उस दिन सूरज जेह्ड़ा ओह् त्रैन पक्ख च आंदा ऐ ऐं होर अस खिचड़ी मनसने आं मुल्लियां मनसने गन्ना ओह् अस फिर कुसै ई देई ओड़ने मंदर चढ़ाई ओड़ने फिर खिचड़ी बनाने ओह् बी अस कुसै ई दि'न्ने आं ठीक ऐ एह् बी अस मकर सक्रांति दा ओह् होइंदा तिला ते लड्डू बनाने ओह् दि'न्ने फ्ही ओह्दे बाद च साढ़े शैह्रा बिच अस जारां तरीक माघ दी दूतिया च अस बाबा लाल जी दा जन्म ध्याड़ा मनाने ओह्दे च अस उ'त्थें बस्सां लेई लेई इ'त्थुआं अस ध्यानपुर बी जन्ने जिं'दे ब जिं'दी मावें दे बच्चे निं हैन उ'त्थुआं उ'नें ई बच्चे मिलदे न शनान करना पौंदा ऐ फ्ही अस उं'दा जन्म ध्याड़ा मनाने आं जारां तरीक माघ दी दूतिया ई फिर भंडारा करने बड़ा कुछ बनाने उ'त्थें एह् अस बच्चे लैने आस्तै होर बी मन्नतां मनन्ने आं कुछ बी मंग्गो उ'त्थुआं सब कुछ मिलदा झोलियां भरियै गै आंदा खा'ल्ली कोई निं आंदा ओह्दे बाद च अस साढ़े बसंत पंचमी मनांदे न उस दिन माता सरस्वती दी पूजा करने अस घर गणेश दी करने पीली चीज बनाने पीली चीज बनाने होर भोग लोआने भोग लोआइयै सारे बंडने परशाद पुड़ियां जो मन करदा होर बी चीजां बनाओ भंडारे होंदे होर मेलां लगदियां न बड़े थाहरें मेलां बी लगदियां न अं ते ओह्दे च मेलें च बी शैल रुट्टी बनदी सब कुछ बनदा भी साढ़े हून कोई ब्याह् कारज होऐ कुड़ियें दी शादी होऐ कुड़ियें दी शादी होऐ फिर अस गढ़ियां पाने शीतला माता पूजने पार्वती गी पूजने मुडे़ दा ब्याह् ते शीतला माता पूजन जन्ने ते कुड़ियां दा होऐ ते पार्वती माता ई पूजना फ्ही ओहदे बाद च सांत सांत ते बब्बरू बनाने मिट्ठे फीके जो बी हैन फिर ओह् करदे सांत करदे ओह्दे बाद च होर सत्संग कराने सारा कुछ करियै फिर एह् ब्याहें दी साढ़े ओह् करदे जन्मदिन होऐ उस दिन बच्चे दा जन्मदिन होऐ काले चने सेड़ने काले चने सेड़ियै बच्चे दी लंबी उमर आस्तै ओह् गंड दोआने पंत गी सद्दने नवग्रैह दी पूजा करने हर

नवग्रैह दी पूजा करियै फिर अस पंडित कोला पूजा पाजा कराइयै उसी जो दान दक्शना देनी ते बच्चे दी लम्बी आयु आस्तै ओह् करने ते फिर बच्चे ई दुद्ध दा गलास देना इक तिल पाइयै ओह् पिलाने फिर पंत गी रुट्टी शुट्टी खलाइयै सारा फ्ही ओह्दे बाद च बच्चे दा अस कोई फंक्शन करी लैआ केक कट्टी लैआ जो बी ऐ ओह् करना पैह्लें अस एह् इ'यो जन्म दिनै ई करना फिर नवराता नवराते आई जंदे न नवरातें ई अस कंजकां पूजने नौ दिन बरत रखने माता दा पूजा पाठ जोत बालने सारा कम्म करने भी अस ओह्दे बाद च जेइयै माता दे माता दे मदंर सत्संग करना नौ दिन आरतियां करनियां पूरी दुर्गा स्तुति पढ़नी सारे कम्म करने ओहदे बाद च नौमें दिन माता परवाहियै रामनौमीं गी ते फ्ही कंजकां देनियां फिर दशैहरा आई जंदा दशैह्रे दा ओह् करो दशैह्रा मनाओ जलेबियां खाओ बनाओ कुछ कुछ करो इ'यो सारा कुछ करना होई जंदा बस ध्यार दिन ध्याड़ ओह्दे बाद च असें बच्छ दुआऽ आई जंदी ऐ जेल्लै बच्छ दुआऽ आंदी ऐ ते ओह् बी बच्चे आस्तै होंदी ऐ अगर बच्चा मुड़ा होए दा होऐ ते अस बन्न चाढ़ने बन्न चाढ़ने बन्न चाढ़ियै ते फ्ही सूट चाढ़ने ओह् अस दिन्ने जेह्ड़ा सानूं बच्छ दुआऽ पजाऽ दा होंदा ओह्दे बाद च ओह् बी अस लम्बी उमर आस्तै की बच्चे लम्बे होन रुट्ट बनाने ऐं चने सेड़ने ऐं फ्ही ओह् अस पूजने फिर ओह् कंजकें ई रुट्ट बंडी ओड़ने ओह्दे बाद च अस एह् करदे न निर्जला एह् आई धमदेंह धमदेंह गी अस न'म्मियां कुड़ियां ब्होई दियां न उ'नें ई ध्यार भेजने आं राशन सारा भेजना होर नि'क्कियां मुट्टियां चीजां फ्रूट भांडा भाजी कपडे़ सब कुछ निर्जला कास्ती आंदी ऐ निर्जला कास्ती ई अस निरहार बरत रखने कुछ नेईं पानी पीने बारां बजे दे बाद रातीं कुछ खन्ने सत्संग करने मंदर च जल चढ़ाने लोग छबीलां लांदे बड़ियां छबीलां लांदे सारे कम्म काज सब मैह्नत करदे कोई कुड़ियें ई दिंदा भांडे देआ दे दान छत्तरी ते सब कुछ दान करदे होर कुछ ना कुछ चले दा गै रौहंदा मई म्हीने अस ओह् करने अष्ट तृतीया होंदी ऐ सत्तु सत्तुऐं दा नवेद लोआनै सत्तु होंदे न सत्तु दा सत्तु मगवाने बजारा ओह्दा नवेद लोआना बच्चें गी कॉपियां पिन्सलां बंडने उस दिन बच्चा कुस ने नमीं अडमिशन लैनी होऐ उस दिन शुभ म्हूरत होंदा ओह् करने आं सब उस दिन बड़ा स्हेई महूरत होंदा सारा कम्म अस उस दिन करने आं